आसूं पुजाईं देर न लाईं माता दयालु आहीं ओ दरु तुंहिंजे ते जेको अचे थो दरु तुंहिंजे ते जेको झुके थो तंहिंखें तू पारे लॻाईं वाह वाह मुंहिंजी शेरो वाली माउ मुंहिंजी जोता वाली माउ मुंहिंजी लाटा वाली माउ मुंहिंजी मेहरा वाली माउ हिन जो मतिलबु आहे त माउ भगवती सभ जी आस पूरी कंदड़ु आहे हिनजे दर ते काई कमी न आहे जेको बि पंहिंजो आस रखी अचे थो उनजी आस माता रानी जल्द पूरी करे थी जंहिंजो बि माता रानी में विश्वासु आहे हुनजो बेड़ो पार माता रानी अवसि कंदी आहे इन करे लिखणु वारो कवि अञां लिखे थो हिन में सारी संगत आई अथई दर ते पेरु भरे महिर जो हथु कर माता सभ ते पंहिंजो धरे हिन में ॿुधाइण जो मतिलबु आहे त जेका बि संगत माता जे दर ते अचे थी माता पंहिंजी महिर सूदो हथ हुननि जे मथां रखे थी उन्हनि जी अवली बि सवली थी थी वञे अहिड़ी माता जी महिर अहिड़ी माता जी कृपा आहे सो अञां अॻिते वधंदे इन भॼन में अञां कवीअ लिखियो आहे सिक वारनि जा माता सुणी थी तूं सॾणा दोखिनि जा पल में कटी माता तू हीं दुखिड़ा सिकु वारा जेके सची सिकु श्रद्धा सां माता जे दर ते अचनि था पंहिंजी खाली झोलियूं भरे था वञनु हुननि जा दुखु दर्द मिटिजी था वञनु अहिड़ी माता जी अपारु कृपा थी थिए अञां लिखणु वारो लिखे थो हर मंगल मेलो लॻे माता तव्हांजे द्वारु हर को वञे थो माता तोतां सदा ॿलिहार माण्हुनि खे इंतिज़ारु हूंदो आहे मंगल जो त मंगलकारणी माता अची मंगल करे हर मंगल ते मैया जे दरु मेलो लॻे थो ऐं मंगल ॾींहुं मंगलाकारी माता हर कंहिंजे घर में मंगल कार्य थी करे मंगलाचार थी करे अहिड़ी मंगलाकारी माता सभ जो मंगल करे जय माता दी